पूर्णियाँ जिलामे स्थानीय परिवहनके विकल्पमे रिक्शा भए गेल टोटो भए गेल ई रिक्शा भए गेल तऽ रिक्शामे रिक्शा जे अपनसबकेँ जे साधनके रूपमे जे उपयोग कएल जाइछै तऽ रिक्शामे जे छै कि रिक्शा हमर सबके पुराना साधन कालसँ चलल आएल छै तऽ टोटो ई रिक्शा हमसब मॉडर्न बदलावमे जेना दिनोदिन हरचीजके विकास भए रहल छै तऽ टोटो ई रिक्शाके समयके बचतके खातिर अहाँ हमसब टोटोके रिक्शा टोटो रिक्शाके जगहमे टोटोके यूज उपयोग करए छै कए सकए छी करितो छी टोटोमे समयके बचत इएह दोसर बात कि स्वचालित बैटरी ई रिक्शाके एलाके बादसँ लोग बोझा लेना छै सामान ले जाना छै ई सबके खातिर हमसब भारी वाहनके प्रयोग केने छै कए कए सकए छी दोसर बात परिवहनके मामलामे ग्रामीण परिवेशसँ लेकरके शहरी क्षेत्र तकमे टोटो आ आँटो रिक्शा ई रिक्शाके महत्वपूर्ण योगदान यऽ जे साधनके सफल बनबैमे सुगमतासे एक जगहसँ दोसर जगह जाइ खातिर हमसब मुख्यरूपसँ एहि साधनके उपयोगमे लए सकए छिए ई खातिर दैनिक जीवनमे जे हमसबके जे उपयोग छै सुलभतासँ गतिशील भावमे ई रिक्शाके मुख्य योगदान यऽ आब खासकर पूर्णियाँ जिलामे शहरी जिलामे दिनोदिन किछु ने किछु विकास भए रहल छै पूर्णियाँ जिला अपन स्थलमे अपन क्षेत्रमे आगाँ बढ़ै छै जेहि खातिर कि एहिठाम जनसङ्ख्यो बढैए तऽ जनसङ्ख्या बढ़लासँ होइछै कि उचित परिवहन होएके चाही तऽ उचित परिवहन आ समुचित साधन अहिमे रिक्शासे कही हटिके ई रिक्शाके प्रमुखता छै यऽ तऽ ई रिक्शा साधनमे सुगमतासे उपलब्धो होइए भाड़ाके खातिर आर्थिक अगर दृष्टिकोणसँ अगर देखल जाय तऽ रिक्शो से लोक सफर कैने छै आ हमसब तऽ ई रिक्शाके उपयोगमे लैते छी आ दोसरबात कि एकस्थानसँ दोसर स्थानपर जाए खातिर आ किछु अगर साथमे किछु बोझा या सामान किछु है तऽ ई रिक्शा ओकरामे सफल सिद्ध होइए जेकर खातिर परिवहनके क्षत्रमे ई रिक्शाके मुख्य योगदान यऽ शहरी क्षेत्रमे आ ग्रामीण परिवेशमे किछु सड़कके भी मुख्य मुख्यता देल जाए तऽ ओहिठाम ई रिक्शा भी सुगम छै